मैंने दस दिन पहले एक स्टॉव ऑर्डर किया जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा और इसके साथ मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया और ये अभी भी बहुत अच्छे से कम कर रहा है इस स्टॉव की मदद से मुझे खाना बनाने में बहुत सही लगता है यह मेरे समय की बचत भी करता है और मैं इसमें सही समय पर सही तरीके से खाना गरम भी कर पाता हूँ और इसको इस्तेमाल करते समय मैं बहुत कम तड़के और तेल का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यह इतना गर्म होता है कि इसमें किसी और चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है और इस स्टॉव की मदद से मैंने बहुत से ऐसे किचन के कार्य बहुत जल्दी हो गए हैं या फिर मुझे बहुत कम समय में मैंने खाना बना लिया और जब कभी मुझे कोई विशेष खाना बनाना होता था तब मैं इस स्टॉव का इस्तेमाल करता था जो कि ये स्टॉव उसके लिए बहुत फायदेमंद रहा है और मैं मुझ और मुझे लगता है कि यह स्टॉव मेरे लिए बहुत अच्छी बिक्री है और बहुत अच्छी खरीददारी मेरे लिए है